ड्राइंग या पेंटिग जहिड़ी कलाउनि खे शुरू करण जी ॿारनि जी सही उमिरि मुंहिंजे हिसाब सां त यारहं खां ॿारहं साल हुजणु खपे जीअं असांजे पाड़े में बि घणेई ॿार आहिनि जेके स्कूल वेंदा आहिनि स्कूल जो बस्तो खणी करे सुबुह साणु तकिड़ा वेंदा आहिनि भई देरि सां न पहुंचू ऐं तंहिंसां गॾोगॾु जेके ॿिया बि वॾा माण्हू जी जीअं थींदा आहिनि जेके अॻियां वञी करे पेंटर ठहंदा आहिनि उहे उन्हनि खे हिमताइण जी ज़रूरत आहे जे हुननि खे सही उमिरि खां शुरू खां ई याने सम्झो ॿारहें साले खां ई उन्हनि खे ड्राइंग ऐं पेंटिंग जो जज़्बो हुननि में विझिबो जीअं हू पंहिंजे आसे पासे जी शयूं ॾिसी करे उन्हनि खे पंहिंजी लिखावट जे ज़रिए पंहिंजे कलम जे ज़रिए पन्ने ते लाहीनि इनखां सुठी शइ का थी नथी सघे मुंहिंजे ख़्याल में ॾिसो ॿार जेके हूंदा आहिनि उहे नंढो जेको बूटो हूंदो आहे न उनजी हिकु उनजी हिकु टहिणी वागुंरु हूंदा आहिनि उनखे जहिड़े पासे असीं मोड़ींदासीं उन पासे ई ॿार मुड़ी वेंदा उन्हनि खे जहिड़ो शौक़ु असीं पालण लाइ ॾींदासीं उनखे हू पालींदा अॼु कल्ह ॾिठो थो वञे हर कंहिं ॿार जे हथ में स्मार्ट फ़ोन आहे ऐं उहो पंहिंजे मनपसंदि रांदियूं थो खेॾे पंहिंजे स्मार्ट फ़ोन में जे स्मार्ट फ़ोन न हुजे त ॿार अॼु कल्ह जा ॿार कावड़जंदा आहिनि भई असांखां छो वर्तो अथव असांखे असांजो स्मार्ट फ़ोन ॾियो भले हू होमवर्क करणु विसरी वञनि पर हीउ स्मार्ट फ़ोन ते पंहिंजी मनपसंदि रांदि खेॾणु न विसरंदा आहिनि इन ई नमूने जे रांदि बि जीअं जर जे रांदि जी जॻह ते असां ॿारनि खे कोई ड्राइंग ठाहिण लाइ चऊं त केतिरो सुठो थिए जो उहे पंहिंजे आसे पासे जी शयूं ॾिसी करे पंहिंजे स्कूल जो वातावरण ॾिसनि पंहिंजी जेकी मास्तरियाणी आहे या मास्तरु आहे पंहिंजो केमिस्ट्री लैब या पंहिंजे आसे पासे जेको विकिणंदणु भुॻिड़ा विकिणे थो भाई केतिरियूं शयूं आहिनि केतिरा माण्हू आहिनि केतिरा पेशा आहिनि ॾिसी करे अंदरि वठण जे लाइ उन्हनि खे ॾिसी करे जे ॿार पन्ने ते लाहे त बेमिसाल शइ आहे ॿारनि खे ज़रूरत आहे प्रेरित करण जी हिमथाइण जी केतिरियूं हुननि वटि किताबूं आहिनि केतिरो साहित आहे जेको हुननि खे अंदरि वठणु खपे मास्तरियाणियुनि खां पुछणु खपे मूंखे ई समुझ में न आहियो हिन ड्राइंग खे मां हीअं ठाहियां ॾिसो असांजी जेकी कुदरत आहे प्रकृती आहे उनमें केतिरी सुठी सुठी शयूं आहिनि समुंड आहिनि झरना आहिनि असांजो सिज आहे जेको मथे चिमके थो पियो सियारे में जेतिरी ज़रूरत सिज जी आहे उहा ज़रूरत ॿिए कंहिं शइ जी थींदी आहे छा सिज ठाहियो ऐं वरी अॼु कल्ह जे ॿारनि जा दिमाग़ बि त तेज़ आहिनि असांखां घणो तेज़ था हलनि असांजा ॿार ॿारनि खे टेक्नोलॉजी सां तकनीकी सां एतिरो शौक़ु आहे रांदि करण जो रांदि जी जॻह ते असांजी कुदरती शयूं विझूं जीअं की असांजी भई असांजी रसोई घर में चुल्हो कीअं ॿरंदो आहे असांजो जेको हीउ पाणी आहे उहो वाष्प कीअं ठहंदो आहे या असांजे समुंड में लहरूं जेकी आहिनि मथे मथे छो उॾामंदियूं आहिनि या वरी असांजो गर्मियुनि में जेको सिज आहे उनजी गर्मी तेज़ छो आहे असांजा ई जेके मतलबु असांजे घर में केॾूं मिसालूं आहिनि ॿारनि जे वठण जे लाइ त मां समुझा थी ॿारनि जी उमिरि घणे में घणी पंद्रहें साल ताईं ॿार खे ज़रूर उनखे ड्राइंग या पेंटिंग में पंहिंजो शौक़ु उभारणु खपे महिरबानी